खाजनि जी मिठाई सिङरनि जी मिठाई घीअर लोलो चौथो माए जी मिठाई नारियल जी मिठाई गजरनि जो हलवो पटाटनि जो हलवो जलेबी मिठो समोसो गुजिया रसगुल्लो माजून सतपुड़ा